बहाबा थांनो नागिरदोंमोन दा बहायबा थांनो नागिरदोंमोन दा बबाव ए हायो आंलाय हजों थाहैखायो ना ओ नुनायाथ' माथो बुंबावनाय मैदेर मोसा मुफुर गासै नुजोबगोन आं दिन्थि आं दिन्थिहैनो हायो औ मोसा नुगोन मुफुर नुगोन मैदेर नुगोन गान्दा नुगोन दे फैदोल' आंनिसिम ओम हाब जिबौफ्रा गिदिद गिदिद दङ मै फिसाखौ दङ मै फिसाफोर मोनो नुवाखै ओ आं दिन्थिहैगोन दे

औ मोसौ मै नुगोन खोथिया नुगोन सख्रा खरलेब नुगोन हाग्रानि मैसो नुगोन बन गुरु नुगोन बेफोरखौ दिन्थिहैजोबगोन आङो ओम नों काजिरङाखौ नुथारखायाखै मालाबाबो ओइ दङ हजों आं थांबायना थांबाय बेदिनो फैखाबायबो ओम

ओम दे दोनलांगोन आङो दिन्थिहैगोन ओमफ्राय फैसाया फैसाया थांगोन बाब गैयाब्लाबो दुइहाजारखौ लानांगौ थांलाय फैलाय औ दुइ हाजार गिबाय नामा दे आं दोनलांगोन जाबाय दे